असें अपने घर रसोई बिच्च कुकर पतीला पतीला कड़ाही लाए दे कुकर च दाल बनानी होंदी अज्जकल कुकर च जल्दी होई जंदी कड़ाही च तड़का तुड़का लान्ने होन्ने जियां साग सूग बनाना होऐ ते कड़ाही च तां तड़का लान्ने होन्ने पतीले च चौल बनाने होंदे दुद्ध उबालना होंदा कच्चे भांडे बी होंदे इक दूधनी होंदी ओह्दे बिच्च बी दुद्ध उबालदे उप्परा दा खट्टी ओड़दे ओह् बी मिट्टी दा बनाए दा होंदा ऐ दुद्ध दुधारने होंदे हे पैहलें मिट्टी दे ओह्दे बिच्च घाड़दे हे फिर ओह् बड़ा शैल दुद्ध होंदा हा मिट्ठा मिट्ठा पीने आह्ला चुल्ली उप्पर रूट्टी बनानी प्लेट बिच्च पाइयै रुट्टी खानी कोली बिच्च दाल सब्जी जो बी फुल बनाना ओह् खाना चिम्मचे कन्नै बी खानी बच्चें जेह्ड़े ओह् आखदे साढ़े हत्थ गंदे होई जंदे सानूं चम्मचे देओ असें चम्मचे कन्नै खानी ग्लास कन्नै पानी पीना थाली बिच्च चौल पाने दाल पानी ओह् पाइयै खानी प्लेट होंदी प्लेटा बिच्च बी सुक्की सब्जी फुलके पाइयै ओह् खाने उच्चा होंदा उच्चे कन्नै अग्ग अस अग्गें पिच्छे करने होन्ने अग्ग लकड़ियां नेईं बलन फिर अस अग्गें करने होन्ने ओह् इक होंदी धूतड़ी होंदी ओह्दे कन्नै फूक मारियै अस अग्ग बालने होने नेई अग्ग बलै ते बेलना चकला होंदा फुलका पकाने ताईं फुलके पकाने होन्ने तवा मि चुल्ली उप्पर चाढ़ने होन्ने ओह्दे पर फुलके डोढे बनाने होंदे साग तड़कने होन्ने मिट्टी दी कुन्नी होंदी कुन्नी च अस दाल बनान्ने होन्ने फिर अग्ग लाई ओड़ने होन्ने बल्लें बल्लें दाल ओह्दे पर बनदी रौंह्दी पतीले बिच्च चौल बनान्ने होन्ने दुद्ध तत्ता करने होन्ने टोकरी बिच्च सब्जी रक्खने होन्ने ओह्दी बासैं दी टोकरियां बनी दी होंदियां ओह्दे बिच्च सब्जी रक्खने होन्ने आलू होई गे गंढे होई गे मुली होई गेई टमाटर होई गे ओह्दे बिच्च रक्खने होन्ने जाली दियां अलमारियां बनाई दियां होंदियां ओह्दे बिच्च अस दुद्ध देहीं रक्खना कि बाह्रा कोई बिल्ली कुत्ता आवै ओह् झुठा निं करै फ्ही अस उस जाली गी ताला लाई ओड़दे हे ते मिट्टी दे दुधारने होंदे हे ओह्दे बिच्च दाल बनानी अग्ग लानी गोह्टे लाने लकड़ियां लानियां ओह् करना फिर असें कोई परौह्ना आई जा उ'नें गी कुन्नी बिच्च दाल बनाइयै ओह् खलानी पतीले बिच्च चौल बनाने चुल्ली पर अग्ग लानी लक्कड़ियें फिर असें चौल बनाने ते ओह् खलाने तड़का लाना सरेआं दा तेल होंदा ओह्दा तड़का लाना फिर ओह्दे च लून पाना मर्चा बसार पाइयै फिर ओह् असें दाल खलानी होंदी इ'यै कड़छी होंदी कड़छी कन्नै रेड़ा देना होंदा इक पूनी होंदी चाह् पूनने आह्ली ओह्दे कन्नै चाह् पूननी इक दूई पूनी होंदी ओह्दे कन्नै अस चोलें गी रेड़ा दिन्ने होन्ने परात होंदी ओह्दे च अस आटा गुन्नने होन्ने परात बिच्च आटा गुन्नने होन्नें कूंडा डंडा होंदा ओह्दे च अस मसाले कुट्टने होन्ने फिर होंदा इक लोहे दा कूंडा डंडा होंदा इक पत्थर दा कूंडा डंडा होंदा इक सिलबर बट्टा होंदा ओह् बड्डा होंदा ओह् चौड़ा जेहा बट्टा फिर ओह्दे उप्पर चटनी बनानी होऐ ओहदे उप्पर चटनी बनी जंदी जियां चटनी बनांदे अस इबंली दी चटनी बनाई लैओ गंढे दी चटनी बनाई लैओ मूली दी चटनी बनाई लैओ ओह्दे उप्पर मसाले पीह्ने फिर ओह्दे पर चटनी बनानी प कुकर बिच्च जल्दी करनी होऐ ते कुकर च उसी आखदे सी टी मराओ तौल होई जंदी कुन्नी बिच्च अग्ग बालियै चिर लगदा कुकर च जल्दी होई जंदी पतीले बिच्च चौल बनाने होंदे चुल्ली पर अग्ग बालनी फिर ओह्दे उप्पर बनाने ओहदे पतीले फ्राईपैन होंदा चाह् बनानी होंदी फ्राईबीन च आटा गुन्नना होंदा परात च कोली च बच्चें गी दुद्ध देहीं देना होऐ ठंडा करियै कोली च देना होंदा डूंह्घे बिच्च आटा जेह्ड़ी सब्जी बधी बुधी जा जां बची जान चौल ओह् डूंह्घे बिच्च पाइयै ओह् रक्खी ओड़ने होन्ने कि ठैह्रियै खाह्गे जां बाद च खाहगे जां कोई आई जाग उसी देगे होर जेह्ड़ा किश जेह्ड़ा बी होंदा ऐ थाली च कौली च रूट्टी पानी जेह्ड़े बड्ढे बंदे होन उ'नेंगी गी देनी ग्लास बिच्च पानी पाइयै देना होंदा होर डब्बे बिच्च अलग अगल समान पाइयै रक्खे दा होंदा इक च लून पाए दा होंदा इक च बसार पाए दे होंदे इक च मर्चां पाई दियां होंदियां इक च तेल पाए दा होंदा इक लून दानी होंदी ओह्दे बिच्च बी सारे इ'यां बक्खरा बक्खरा समान पाइयै रक्खी ओड़दे कदें लून इक मर्च इक च बसार इक च धनियां कुट्टियै पाई लेआ इक च जीरा पाई लेआ इक च गर्म मसाला पाई लेआ टिक्की मसाला पाई लेआ इयां जेह्ड़े मसाले होन ओह् पाइयै ते रक्खी ओड़दे